जी हाँ हमारी धार्मिक प्रथाओं और संस्कृति में तकनीक नवाचार को शामिल किया गया है ऐसे ही कुछ नवाचार मुख्य हैं और उनमे सुधार भी आए हैं जैसे कि धार्मिक प्रस्ताव संस्कृतियों के माध्यम से हमारे मंदिरों में ऊँची आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है आरती का भी गायन होता है और बड़ी बड़ी एल इ डी के माध्यम से भी ज़्यादा भीड़ होती है तो भगवान के दर्शन भी होते हैं तो इनसे धार्मिक प्रथाओं और संस्कृति में बहुत अच्छा सुधार